जीअं त पाण रनिंग कंदा आहियूं अगरि पंहिंजो रेगूलर रनिंग कंदा आहियूं त रेगूलर रनिंग में पाणखे पंहिंजी डाइट जो बि इलाही ध्यानु रखणो पवंदो आहे ऐं जॾहिं रनिंग कंदा आहियूं त रनिंग जे समय पाणखे पंहिंजी बॉडी डिहाइड्रेशन न थी वञे उन लाइ पाणखे सख़्तु ध्यानु रखणो पवंदो आहे छो की अगरि बॉडी डिहाइड्रेशन थी वञे त उन सां पंहिंजी बॉडीअ खे घणे ई नुक़सान थी सघनि था त उन लाइ बि ऐं मुंहिंजी बॉडी लाइ डाइट करण लाइ की भाई अगरि सुबुह जो रनिंग करणु वञां थो त उन में पंहिंजो पेटु ख़ाली हुअणु खपे तव्हां कहिड़ो बि लिक्विड पद्धार्थ खणी सघो था जीअं की नींबू पाणी थी वियो ग्लूकोस थी वियो हुन सां तव्हांजी बॉडी हाइड्रेड रहंदी ऐं तव्हांखे कहिड़ी बि प्रकार जी प्रॉब्लम न ईंदी ऐं आहार में अहिड़ो आहे की कहिड़ो बि फास्ट फूड जीअं त बर्गर सैंडविच पिज़्ज़ा अहिड़ो सभु तव्हां न खाईंदा छो त अगरि अहिड़ो सभु आहार अगरि पाण वठूं था त उन सां केतिरी बि रनिंग करे वठूं पाणखे उन रनिंग जो कोई बि लाभ न मिलंदो ऐं हमेशा रनिंग कंदे टाइम पाण सां गॾु हिकु पाणीअ जो सिपर रखणो ताकी अगरि कॾहिं बि रनिंग कंदे समय पाणखे तरस लॻे थी त पाण थोरी थोरी सिप खणी करे पाणी पी सघूं था जंहिंसां पंहिंजी बॉडी हाइड्रेड रहे ऐं ध्यानु रहे की रनिंग कंदे टाइम यकु सई पाणी बि न पी बो आहे छो की अगरि यकु साई पाणी पियूं त उहो बि पंहिंजे रनिंग करण सां पंहिंजी बॉडीअ खे नुक़सानु पहुचंदो आहे हले हकु त सुठो आहार चांहि जी जॻहि ते ग्रीन टी ऐं फास्ट फूड खे स स्किप करो जता करोसि त तव्हांजी रनिंग बि तव्हांखे लाभ कंदी